हैलो हां जी हां जी शाह् जी नमस्ते ठीक ठाक बधिया ठीक ठाक शाह् जी इक जरूरत पेई ही थोह्ड़ी नेही ब्याह् अगले म्हीनै कुड़ियै दा हां हां ते टैंट ते कन्नै समान चाहिदा जिन्ना बी होंदा टैंटे आह्ला मिगी नंबर थुआढ़ा दित्ता राजू ने दित्ता आ अहें उं'दे कश टैंट ऐ ते सस्ता लब्भी जाना कन्नै तुसेंगी हा सबकिश बिच्च चाहिदा तुस उक्का मुक्का सनाओ आ तुसेंगी पता कुड़ियै दा ब्याह् यरो लास्ट कारज़ रेही गेआ मेरा चाली पंजाह् ज्हार शाह् जी ज्यादा होई गेआ यरो अच्छा एह् तुस औगे ताहीं उप्परै ई चक्कर लाने गी जां में औगा थल्लै पैह्लें हट्टियै ठीक ऐ हट्टियै औगा में ते तुसेंगी समान लखाई ओड़गा ठीक ऐ किन्ने पतीले चाहिदे किन्ना किश चाहिदे किन्नियां भट्ठियां चाहिदियां अते कन्नै स्टाल बी लाने न अते स्टाल आह्ला ऐ कोई बंदा ठीक ऐ ठीक ऐ अते कदूं आवां थुआढ़े कश फ्ही अ'ऊं चक्कर लाने गी कल ठीक ऐ किन्ने बजे औगा कल बारां बजे ठीक ऐ कल में बारां बजे औगा फ्ही थुआढ़े कश अते अगर कुदै जाना होगा तुसें ते मिगी सनाई ओड़ेओ ते में फ्ही दूरा औना एह् ठीक ऐ शाह् जी ठीक ऐ एह् चंगा चंगा